गलाना आ'ऊं पढ़ी दी नेईं ऐ ते नेईं किश गल्ल ओह् पढ़ा दी नेईं मेरे माऊ बब्बै बी इन्ने ओह् नि हे बेचारे गरीबी हालत ही ते ओत्त कोस पढ़ाने हे ते घरा आह्ले बी अग्गें उयै दे हे कुसै नी पढ़ाई दी लखाई दी आ'ऊं